ہمارے علاقے کے اسکول میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے اگر یہ تاریخ نہیں ہوتا تو ہمارے آج کل کے بچوں کے اندر یہ معلومات نہیں ہوتا کہ ہمارا ہندوستان کیسے آزاد ہوا اور یہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہمارے اسکول میں پڑھانی چاہیے اور یہ بتانی چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر نے ہمارے علماء دیوبند نے ہمارے بڑے بڑے بڑے بڑے سوتنترتا سینانی کس طرح سے اس کو سر انجام دیے تھے یہ بتانی چاہیے اور ہم کہاں تھے اور کہاں سے کہاں آئے ہیں یہ چیز ہمارے آج کل کے نوجوانوں کے اندر ہونی چاہیے یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ یہ تاریخ یہ اتہاس یہ ہسٹری کیسے بنی پہلے زمانے میں مغل بادشاہوں کا دور تھا اور پھر اس کے بعد انگریزوں نے دھیرے دھیرے ہمارے ملک ہندوستان پہ قبضہ کرنا شروع کیا

اس انگریزوں کو بھگانے میں کس سوتنترتا سینانی کا اہم رول تھا یہ بھی بتانا چاہیے اور اس چیز کو ہمیں ایک صحیح نظریے سے اور اپنے دن چڑھیا زندگی سے جوڑنی چاہیے کہ ہمارے زندگی کے اندر اگر کوئی پریشانی آئے کوئی دقتیں آئیں تو اس کو کیسے فیس کرنا ہے اس کو کیسے اپنے آپ کو پوزیٹولی کے ساتھ اس کو کس طریقے سے ہم کو دور کرنا ہے تو یہ چیزیں ہمیں ہمیں اتہاس پڑھ کے ہسٹڑی پڑھ کے اور تاریخ پڑھ کے ہی آتی ہے اور کس طریقے سے مہاتما گاندھی جی نے ہمارے ملک کو اپنی زندگی کو کس طریقے سے اپنے ملک کے لیے صرف کر دیا سچائی پہ اور ایمانداری کے ساتھ لے کے چلے تو یہ چیز ہمارے آج کل کے نوجوان کے اندر بھی ہونی چاہیے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے زندگی کو زندگی کو گزاریں اور اس پہ چلیں اور دوسروں کو بھی اپنے آپ کو دوسروں کو بھی بتانی چاہیے کہ یہ چیزیں ہیں اور بھیم راؤ امبیڈکر جوکہ ایک نیچے طبقے کے نیچے ذات کے جو جہاں سے آتے ہیں وہ وہاں سے مطلب ان کا آنا اور اپنے آپ کو کنسٹیٹیوشن بک بتانا اور اس پہ بیرسٹری کرنا لاء پڑھائی کی اور اس کو ہندوستان کے اندر وقف کیا اور اس کتاب کو آج ہم لوگ مانتے ہیں اور سپریم کورٹ آف انڈیا اس چیز کو مانتی ہے اور اس چیز پہ ہمارا ملک چل رہا ہے تو یہ چیز بتانی چاہیے کہ ہمارا ملک کس کتاب کے اوپر چل رہا ہے کونسٹیٹیوشن آف دا بک جو ہے اس کے اوپر فکر کرنی چاہیے اور بھیم راؤ بھیم راؤ امبیڈکر کی لائف کو ہمیں دیکھنی چاہیے یہ بہت ضروری ہے اور مہاتما گاندھی جی کی لائف کو پڑھانی چاہیے اور دیگر دیگر علماء کرام کا جو اتہاس رہا ہمارے ملک کی آزادی کے اس پہ بتانی چاہیے اور ہمارے ملک کے آزادی کا اتہاس ہمارے اسکولوں میں پڑھانی ہی چاہیے